जी हाँ मुझे लता मंगेशकर पसंद है उनकी आवाज एवं धुन से मेरा मन बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा व्यतीत हो लगता है मुझे कि मैं इनकी आवाज सुनके मेरा सारा टेंशन दूर हो गया और इनकी अवाज सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस होता है में जितना भी टेन्शन में हूँ या कोई भी मतलब बोझपन टाइप का रहे लेकिन इनकी आवाज सुन कर इनकी आवाज की धुन सुन कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मेरी पसंद लता मंगेशकर हैं और मैं इनको बहुत से ही बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ इनकी आवाज एवं धुन का वो मज़ा है कि सारे टेन्शन ही दूर हो जाते हैं जितना भी कोई मतलब अपने आपसे गाने एवं सुनने को जितनी खुशी लता मंगेशकर की आवाज से मिलती है उसको कहीं भी मतलब इससे बेहतर कहीं भी मुझे कभी भी ऐसे कहीं खुशी नहीं मिली जितना कि मुझे लता मंगेशकर की आवज से मिलती है